میرے علاقے میں سال بھر میں بہت ساری طرح کی فصلیں اگائی جاتی ہیں ان میں گیہوں چاول دال رائی اسی طریقے سے گنا اور دوسری فصل اگائی جاتی ہیں اور ان ساری فصلوں کے لیے جو موسم موزوں ہوتے ہیں جیسے برسات کے لیے دھان گرمی میں گیہوں اور اسی طریقے سے سردی کے موسم میں گنے کی گنے کی فصل بہت اہم مانی جاتی ہے اور وہ ان موسم کے لیے بہت ہی زیادہ موزوں ہوتے ہیں